हाँ बोलिए जी जी जी जी तो हाँ तो बोट कौन करने वाले हैं अच्छा आप करने वाले हैं फर्स्ट टाइम है जी जी तो आप पहली बार बोट करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी चाहिए अच्छा तो बोट आपको किसो क किसको करना है ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा है मैं आपको आईडी के बारे में सजेस्ट कर सकता हूँ तो आई डी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसमें पहले आपको एक वोटर आई डी या फ़िर आधार कार्ड या फ़िर राशन कार्ड जो कि आपके नाम से हो यह तीनों आई डी आपको वोट डालने की आवश्यकता है उसमें अगर आपके तीनों आई डी में कोई एक भी है तो आप बोट डाल सकते हैं जिसमें कि आपका जो नाम आई डी पर है वही नाम से आपका वह पर्ची पर भी रहना चाहिए वोटर लिस्ट में और दोनों मैच करना चाहिए वोटिंग का प्रोसेस है सुबह से आपको साढ़े सात बजे से इस्टार्ट होता है ठीक है तो साढ़े सात से स्टार्ट होता है तो उस समय थोड़ा भीड़ रहता है तो उसमें नम्बरिंग होता है लाइन से आना पड़ता है जैसे आप किसी तीर्थस्थल पर जाते हैं या फ़िर कॉलेज में कुछ इग्जाम में जाते हैं हॉल में लाइन से जाते हैं उसी प्रकार आपको लाइन से आना है एक एक उसमें आपको आई डी चेक किया जाएगा आपका और आपका भोटर लिस्ट में नाम चेक किया जाएगा फ़िर आपके उँगली पर एक मार्क किया जाएगा कि आप बोट फाइनली डाल रहे हो हाँ फाइनली बोट कर रहे हो वह आपको एक ही बार लगाया जाएगा जो कि वह छूटता नहीं है आप एक बोट किसी को भी स्वेच्छा से डाल सकते हैं हाँ हाँ हाँ वह आप कोई एक रूम रहता है अंदर उसमें वह मशीन रहता लगा हुआ है उसमें आपको बटन पाँच छः बटन रहते हैं उसमें आप जिस पार्टी को बोट करना चाहतें है उसका सिम्बल लगा हुआ रहता है साइन रहता है ठीक है तो आपको जिस पार्टी को वोट करना है उस बटन को आप टीप दो वह बटन टीपने के बाद एक आवाज़ होती है उसके बाद जिसको आप बोट किया है उसकी एक पर्ची निकलती है

जी जी

जी ठीक है